तव्हां ख़बर आहे मां हिकु नई चीज़ ट्राए कई इक्ज़ॉक्टिक इनग्रेडियंड कारी थूम इंग्लिश में न त चवंदा आहिनि ब्लेक गार्लिक मांखे थूम हेॾी वणंदी आहे न मां हर भाॼी में थूम विझंदी आहे मतिलबु मांखे भाॼी थूम जे बिना खपे ई न मतिलबु हर चीज़ मांखे खपे त मां हिकु जिकर ॿुधो हुओ कि कारी थूम हिकु आहे त मांखे वाइट सॉस पास्ता जाम वणंदा आहिनि त मां हिकु ॾींहुं न हुन में वाइट सॉस पास्ता में इहा कारी थूम ब्लेक गार्लिक हेॾी मस्तु आहे मां त इहा मतिलबु सभिनी खे चवंदी आहे हर हिकु इंसान हिकु चकर त इहो ज़रूरु ज़रूरु ट्राए करे खाई ॾिसे हेॾी ज़बरदस्त आहे न मांखे इहो एतिरो वणी न कारी थूम इहा मां त हीअं हिन में हाणे लॻे थो कि हर भाॼी में मांखे इहा ई खपे इहा ई खपे